अभी मैंने कुछ दिन पहले एक झुमकी ख़रीदी वह झुमकी बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही अच्छे दामों में मिली है वह झुमकी मे छोटे छोटे सुन्दर सुन्दर नग लगे हुए लगे हुए हैं जो अगर हम उनको दिन में देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से चमकते है और बहुत सुन्दर लगते हैं उन झुमकियों का जो रंग है वह तो और भी सुन्दर है जो इतना अच्छा लगता है जिसको हम अपनी हर हर कपड़े पर चला सकते हैं भले ही आप कुछ भी पहने उन झुमकियों में इतने सुन्दर सुन्दर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं जो घुंघरू जब बजते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और उन झुमकियों का जो रंग है वह बहुत ही अच्छा है और जब हम उनको धारण करते हैं तो हम बहुत ही सुन्दर लगते हैं